आबादआ अनेग रोखोमनि आबाद दङ जेरै माइ आबाद फाथो आबाद बेसर आबाद मैगं थायगंनि आबाद बायदि रोखोमनि आबाद दा जोंनि ओनसोलाव बांसिनै माइ आबादखौनो खालामनाय जायो आरो बेनि उनाव बेजों लोगोसेनो आलु आबाद बेसर आबाद मैगं थायगंनि आबाद बेफोरखौ जों खालामनाय जायो नाथाय जोङो बेखौनो साननो बेखौनो सानदों जे गोदोनि आबादफ्रा सरकारि हासार होआबासिनो जालाबायोमोन आरो मानसिनि देहानि जिथु बेमार बे बेमारफ्राबो खोब खमनानै माने जों सानो आरो आथिखालाव सरकारि हासार नङाब्लानो जालिया जेरै माइ आबादाबो नोङो खोथिया फोजेन्नायनिफ्रायनो मेदिसिन नांगौ हयथ' सरखारि हासार सरकारि हासार नांगौ माइ हा ओंखारनायावबो होदो बिनि सिगांबो होबावदो माइ जाखांनायनि थिक बिब्दिनो मेगं थाइगंआवबो नोङो हायावबो होदो आरो रज' खांबाब्लो होदो बेबायदिनो थाखो थाखो थाखो सरकारि आबादखौ जोङो बाहायनानै सरकारि हासारखौ जोङो बाहायनानै आबाद थिखांनाय जायो बैफोर सरखारि हासारनि जिथु मेडिसिननि जिथु रस बे रसा निस्स'य आबादाव हाबनानै जोंनि देहायावबो हाब्बाय बिनिखायनो दानि मानसिफोरनि देहायाव बेमारा थाब थाब सोमजिबाय आरो बैसोआबो बेफोरजोंनो माने खम जालांबाय आरो जों बिदिखौ नुनो हायो फारसेथिङै जोंथ' थांनानै थानांगोन जोङो मावाब्लाबो जाया जोङो माइजों लोगोसे मेगं थाइगंबो मावनांगोन बायदि बायदि खामा आबा आबादखौ जों मावनांगोन बेसर इदालि आबादखौबो जों मावनांगोन हनै दिहुनो थिनबाय जेला जों बे बायदि आबाद आबाद दिखांनो थाखाय जोंहा सरकारि हासारफोरखौबो जोङो बाहायनांगौ जायो आरो गोबां जों मुलाम्फाबो मोन्दों जायनि जाहोनाव गा जोंनि जागायाव बिगासे हायाव माइ आबादा जोङो पन्ड्र' मन सल्ल' मन मोनो बिगासे हायाव आलु गायोब्ला जोङो सरकारि हासारजों आलु गायोब्ला महनसेआव जोङो दस मनसो माइ आलु मोनो बेबायदि रोखोमनि जोङो मोननो हायो आरो लाइ लाफा जोङो बायनाङि रोखोमै जोङो मावनानै दिनैसिमबो बेजोंनो सोलिबोगासिनो दं आरो